जय झूलेलाल मुंहिंजी यात्रा वैष्णो देवी जे दौरान मुंहिंजी ॾाढियूं यादियूं वसियल आहिनि वैष्णो देवी यात्रा में हाणे वैष्णो कटरा ताईं ट्रेन चालू थी आहे ट्रेन में हर सुखु सुविधा मौजूदु आहे तव्हां बुज़ुर्ग खे वठो नंढे ॿार खे खणी करे वेहो तव्हां खे हवा पाणी खां वठी बाथरुम वठी बैडशीट खां वठी बर्थ खां वठी हर तरह जो सुखु सुविधा अंदरु मौजूदु आहे हर जॻह जॻह ते तव्हां खे नाश्ता रोटियूं चांहियूं कॉफ़ियूं खीरु हर सुख जी सुविधा सॼी मौजूदु आहे वैष्णो देवी कटरा ताईं डायरेक्ट ट्रेन आहे हिनमें हिक पैसे जी कोई बि तकलीफ़ न थी थिए तव्हां हर क़िस्म जा उते उनमें सुखु सुविधाऊं ऑलरेडी मौजूदु आहिनि इहा मुंहिंजी यादिगार ऐं यादि मूंखे ख़ासि यात्रा लॻी छाकाणि त हर मुंहिंजे बुर्ज़ुग माउ पीउ चाए ॿार खे हिकु पैसे जो तकलीफ़ न बि हर शइ मूंखे हुते अंदरु मौजूदु मिली जेका ॿी व्यवसाय या ॿी यात्रा या ॿी काई उनमें परिवार में मूंखे न थी सघे आ